ایک شوق کے طور پر فوٹوگرافی جاری رکھنے کے لیے ہم یہ سب تحریک کر سکتے ہیں اگر آپ کو شوق اور ایک پشاور فوٹوگرافی کے روپ میں اپنا کیریئر بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے فوٹوگرافی سیکھنی چاہیے اور اپنے تہنیک کیمرے کوشل کو جاری یعنی وکشت اپنے کرنا چاہیے اور ساتھ ہی اپنے شوق اور اپنے ووستھا اور مارکیٹنگ کوشل کو سے فوٹوگرافی کر جاری رکھنا چاہیے اور اچھے مت سے فوٹوگرافی کرنی چاہیے مطلب کہ طرح طرح کے تصویر طرح طرح جگہوں یعنی الگ الگ جگہوں پر فوٹوگرافی کو جاری رکھنا چاہیے اور تصویر لینی چاہیے جس میں جس سے دو فائدہ ہوگا پہلا کہ ہمارا یہ فوٹوگرافی کا شوق بہت اچھا رہے گا یعنی جاری رہے گا اور دوسرا ویوسائے یعنی ہم اس سے اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں اپنا ویوسائے کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے شوق کے ساتھ ساتھ ہمارے کاروبار بھی اچھا لگے گا تو ہم کو یہ سب جاری رکھنے کے لیے اپنے فوٹوگرافی بھی بہت دھیان دے گا اور دل و جان سے محنت کرنی ہوگی تو اس سے ہمارا فوٹوگرافی کا شوق جاری رہے گا یہی سب اس کی تحریک ہے